اردو ایک بہت میٹھی زبان ہے اور بہت پیاری زبان ہے اردو میں ہر انسان کو ادب و احترام دینے کے لیے الگ الگ الفاظ موجود ہیں جیسے بڑوں کے لیے آپ کا استعمال کیا جاتا ہے ہم عمر انسان کے لیے تم اور چھوٹوں کے لیے آپ تم اور تو تینوں کا استعمال ہوتا ہے اردو زبان کی کچھ منفرد خصوصیات یہ ہیں جیسے لغتی دولت اردو زبان میں فارسی عربی اور انگریزی زبان کے الفاظ موجود ہیں جو اس کی لغت میں اضافہ کرتے ہیں اردو کی اپنی گرامر بھی ہے اردو کی شعر و شاعری بھی اردو کو خاص بناتی ہے